हैलो आं जी में इक्क बक्करे दा रेट ऐ पंज ज्हार हुन अस किन्ना घट्ट करी सकने साढ़े चार ज्हार लेई लैओ बस पैह्लें एह् सनाओ की तुसें खरीदने की में कोई निं फ्ही में चार ज्हार दा रेट लाई लैनी आं दौ ज्हार ढाई ज्हार गल्ल खत्म ठीक ऐ ठीक ऐ